आङो स्मार्त वात्च फ्लिपकार्त आव अर्दार खालामहरदोंमोन बियो जोबोरैनो मोजाङानो दिनैजों देर बोसोरानो जाबाय जेबो गाज्रि जायाखै जोबोर मोजां जेनेबा नोङो मबाइल फोरखौ मानिबा समाव साइलेन्त खालामनानै दोनोब्ला आरो बे घरिजों स्मार्त वात्च जों नोङो कानेक्त खालामोब्ला नोङो बै सायलेन्त आवब्लाबो नोङो बे घरिखौ गानोब्ला नोङो बै फन फैनायखौ मोन्थिनो हायो आरो बेयाव गोबां मोजां मोजां एप्स फोर दङ